औ औ औ सोर औ औ औ औ सोरमोनथाय बबेनि मोनथाय औ औ औ औ आटसा आटसा आटसा बुं बुं बुं औ औ औ औ औ औ औ मौ मैखुननि सोमोन्दै औ औ औ दे खोनासंनानै लाबानो जाबाय दे फास मथे फास मैखुन बानाय नायाना हा नोंसिनियावहाय जिगाब दंना जिगाब जिगाब औ औ औ औ जिगाब फास नांगोरगोन औ औ औ औ औ औ आटसा जिगाब नांगोरगोन जिगाबखौ ओरैबादि दान्नांगोन ना थुख्रासे थुख्रासे मा होनो दुइ इन्सिसो जानाय दानस'नानै बेखौहाय मा होनो बर्टनाव बयेल खालामनांगोन बयेल खालायखांनायनि उनावहाय मा होनो बोखांनानै फोरानदो फोरानदो फोरान्नानै प्लासटिक जे प्लासटिक दङ बे दा प्लासटिक नोंनाव आखायावनो दंखायोदां बा मिथिखाबाय बेगरबो दंखायोदा नोंनावनोदा दालाय बा मारै बानायो बेखौलसो नांगौ औ मै जिगाबखौ दानस'गोरदो दानस'नानै दुइ इन्सिसो आमफाय बयेल खालामदो बयेल खालायनानै फोरानदो फोरानखांनायनि उनाव ओरैबादि प्लासटिकआव नारसोना जाहाथे गिदिं गिदिं नारसो आरखि बेनि उनाव सोखांनानै ओरैबो टाइट फुरा टाइट खानानै गोजौआव लड होनानै दोन दिन्दां दां नो

दिन्दां दां खालायनानै पाम्प होदो बिनिफ्राय उनावहाय गोजौआव दिन्दां खादो साथदिन फरेनि उनावहाय मैखुनखौ जिगाबाव होदो साथदिन फरेनि उनावहाय बै मैखुनखौ प्लासटिकआव हाफोरना होबानो जाबाय मुसिनाय नुबानो होमबानो अटमेटिक गावनो जायो